एकबेर हमरा गाँवमे बाढ़ि आएल रहलै ओहिमे एगो बुजुर्ग आदमी मतलब जाइत रहलै ओ नदीके ओहिपार हेलैके ओकरा रहलै लेकिन लोकसब कहले कि नहि इएह ज्यादा अथी पानी नहि हइ से अहाँ हेल जाउ छातीभर पानी हइ ओ परिस्थितिमे जभिए बीचो मझधारमे नहि गेल रहलै कि ओकरा छातीतक पानी हो गेलै तऽ ओ मतलब एतना घबरा गेल रहलै बुजुर्ग आदमी कि ओ लगैत रहलै कि मतलब ओ अब घबराके ओहिठाम कहीँ डुबि उब नहि जाइ ओहि स्थितिमे हम जाकऽ जल्दीसँ अथी नदीमे कूदिकऽ तैरते हुए गेली बीचमे तब हुनका हाथ पकड़िकऽ पानी जाहिमे मतलब हुनकासँ ज्यादा नहि रहलै सीना भरसँ तनिका ज्यादा मतलब गरदनिसँ निचे पानी रहलै तऽ ओ हाथ पकड़िकऽ हम हुनका ओहिपार लऽ गेली ई कठिन परिस्थितिमे हुनका हम मदद कएले रहली इएह एगो अथी ठीक